हेलो क्या भैया रेस्टोरेंट से बोल रहे हो कौन से रंग ब्लू से तो सर चाउमीन का ऑर्डर था तीन प्लेट लानी है सर कितना टाइम लगेगा नही भाई साहब आधा घंटा तो बहुत ज्यादा हो जायेगा बीस मिन्ट ओके भाई साहब तो डिलेवर आप करवा दोगे या आना पड़ेगा करवा दोगे उसका क्या चार्ज है भाई साहब साथ में ये सब ओके भाई साहब